रसायनीक किटक नाशकां मातयेचो नाश करतात अशें म्हाका दिसतां कारण लिग बेगीन पिक घेवपा खातीर सगळे लोक किटक नाशकांचो यूज करतात ते यूज केले नंतर ते जमनींत वयतात जमनींतले जे मायक्रो ऑरगॅनिजम आसात ते मरतात आनी परत कितें पीक घेतलो न्हय जाल्यार परत परत रसायनीक येंचो यूज करपाचो पडटा त्या परस आमी कितें करूंक शकतात की अशें जे ऑर्गेनीक आसा म्हणजे की कांद्याच्यो साली त्यो पाण्यांत घालप एक आठवडो भर कुसोवप मागीर ते घालून सगळ्या झाडांक घातल्यारूय जाता मागीर जीवामृत म्हणून बॅस्ट ऑपशन अशें शेण घेवप एका हेतूंत कितें कितें घेवप जाणां एक बालदी घेयात व्हडली तेतूंत शेण घाला एक किलो गूळ घाला गोमूत्र घाला पाणी घाला आनी एक आठवडो भर दवरा मागीर तेतूंतलें एक लिटर काडात आनी पाण्यांत घाला भरपूर आनी सगळ्या झाडांक घाला किंवां अशें खूब एक गाय समज समज शेतांत आसत न्हय जाल्यार एक एकरांत जितलें शेत आसा तितले चलोंक शकता विथआउट तुमचें रसायनीक किटक सगळे यूज करी नासतना ती रसायनीक तशी यूज करून न्हय वेग वेगळी आसात जशें की एन पी के सुफला मागीर वेगवेगळे पॅस्टीसायड्स आसतात जशें की बी एस एफ वन बेयर अटॅक अशें आसतात न्हय ते मारले काय ते झाडांचेर उरतात आनी आतां समज बाजारांतल्यान भाजी हाडली न्हय जाल्यार ती आता अशी कीड बी नासनात न्हय ताका आनी ती वचत न्हय पोटांत कँसर जावपाचो रोग चड आसता मागीर अशी खावपा आता कशें जाला खूब पीक जाला दिसान दीस पॉप्यूलेशन वाडीत आसा आनी खावपाक लोकांक जाय सो ते कॅमिकलां घालून घालून वाडयतात मात तेचो कांयच फायदो जायना झाडांक जे न्युट्रियंट्स मेळपाचे आसात ते मेळनात जाय तशे बेश्टे अशें इंजॅक्शन दिल्या सारके जातात ते हेंकां प्लांट्सांक सो कितें करप जाल्यार ऑर्गेनीक अशें यूज करप गांयडोळ खत आसा सुकें शेण आसा मागीर बोकडेची लेणी आसा अशें सगळें यूज करून आतां हे आसा शेत बीन तें चलोवंक जाय फक्त ते एक कितें तेचो इकॉनॉमिकल ना तें म्हणजे समज कोण पळय हें धंदो करूंक सोदता जाल्यार तें जावचेंना तुमी स्वता खातीर करतले जाल्यार तें जावंक शकता म्हणून रसायनीक किटक नाशक नातें तें पाण्यात बरोबर वचोन समुद्राक मेळटात समुद्रांत वचोन समुद्रांतले माशें ते पाण्यांत आसतात ते तेंचे भितूर वयतात मागीर ते लोक खातात परत ते सगळी सायकल कशी आसा ती म्हणजे सगळें अशें गोल गोल फिरत आसता तें म्हणून रसायनीक किटक नाशकांचो यूज मातशें कमी करपाक जाय